हँ चिरै चुनमुनी देखबाक क्रममे हमसब जखन बारिश होइ छलै हन तऽ डबरा डुबरी जे होइ छै गाम ताहिमे एकटा अबै छलै सिल्ली ओकरा पकड़बाक लेल जाइ छलौ हँ तऽ ओतऽ देखै छलियै आओर एकर से मुठबेर होइ छलए खेतमे जखन बारिश होइ छै तऽ बगुला अबै छै आओर ओ माछके पकैरै छै तऽ ओ देखने छी